आमी जी लायट यूज करतात तेका जे बल्ब लागतात तें बल्ब म्हणजे आमी पयलीं जे आसा आमचीं घरान जेन्ना लायट आमी घेतली तेन्ना जे साठांचे आनी तें चाळीसांचे दोन प्रकारचे जे बल्ब येताले आनी तेजो उजवाडय कमी पडटालो आनी तें जेन्ना लोड कितेंय येयलो झप्प करून तें रोखडे बल्ब वताले आनी अशें करून आमकां खूब लाॅस जालें त्या बल्बाचेर आनी खूब आमचे पयशे वाया गेले म्हणून हांवेन एकदां ऑनलायनीचेर जें आसा तें पळयलें की बल्बांचो जे आसा तें कशी तेजी रेट आसा कशें पडटा तेन्ना म्हाका एक मेळ्ळें की एलइडी जे बल्ब आसा पळय ते बरें येता म्हणून म्हाका एक मॅसेज आयली आनी आनी तें पळयलें ओपन करून पळयलें जाल्यार बरें आसा आनी हांवेन तें बरें आसा म्हण घेतले आनी घेवून हाडून हांवें म्हाज्या घरांत लायले बल्ब जाल्यार त्या बल्बाचो उजवाडूय बरो पडटा तसोस तें वचनाय बी बेगीन तेंची वॉरेंटीय आसता वन इयर वॉरेंटी आसता समजा वन इयर वॉरेंटी भितर जर ते गेले जाल्यार ते रिटर्न यें करता म्हणजे आमकां परत दितात ते म्हणजे उजवाड एक बरो सारको म्हणजे थंड सो जो एलइडी बल्बाचो तशेंच दुसरें एलइडी बल्ब म्हणजे आमी जे चार्जेबल आसता हय म्हणजे समजा लायट गेली जाल्यार तो पेट्टा परत आनी तोय आमकां तितूंतल्यान खूब बरो फायदो आसा कित्या गेल्यार जवळ जवळ तीन चार वरां तो येता बल्ब लायट गेली म्हणटगीर म्हणून ह्या हितूंतल्यान आमकां ह्या बल्बाच्या ज्या एलइडी बल्ब आसा पळय त्या हितूंतल्यान आमकां खूब बेनिफीट आसा खूब आमकां फायदो आसा तितून हय कित्याक आयज आमकां खबर आसा जर लायट ना जाल्यार आमचो प्रोब्लम कितें जाता तो म्हणून हो चार्जेबल बल्ब जो आसा खूब आमकां फायद्याक खातीर आसा हय म्हणून हांवेन अशें खूब ऑर्डर केली आनी म्हाजें आतां तेंच बल्ब चलता आनी समजा आनी कोणाक जर आमचें जर तुमकां जाय जाल्यार अशें ऑर्डर करून तुमी बल्ब तुमी घेतल्यार जाता आनी तुमकां बऱ्याक पडटलें सगळ्या कामात हय म्हणून तुमी जें आसा ऑनलायन ऑर्डर करची ह्या बल्बांची आनी हें तुमचे जे हितूतल्यान पयशेयी यें जातले म्हणजे बेनिफीट जातलें तुमकां कित्याक जे साठाचे बल्ब आहा ते रोखडेच वताले म्हणून हे चड टायम येता म्हणून आमकां हितूतल्यान एक फायदें आसा म्हणून तुमी कोणाक जाय जाल्यार तेमी ऑर्डर करपाची